मैंने नेहा कक्कड़ को लाइव गाना गाते सुना है वो बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज है उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाती है इन्होंने मुझे सिंगर बनने पे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया अगर मुझे सबसे ज़्यादा लेकिन मुझे अरिजीत सिंह के गाना पसंद है इसलिए मैं अरिजीत सिंह का सो देखना देखती हूँ और मैं उसे लाइव जो है सुनना पसंद करूँगी इवेंट में जाके उनसे लाइव गाना सुनना पसंद करूँगी और उससे मैं सीखूँगी कुछ इसलिए मुझे अरिजीत सिंह का गाना मुझे लाइव देखना है